हाँ नमस्ते मैम हाँ अरे अभी महिना भर लग जाए घर बनाना हाँ

हाँ पंडित का वो पंडित का बताओ कुछ कथा अर कथा अथा सुना कुछ हाँ उद्घाटन करेंगे रिश्तेदार को बुलाएँगे हाँ पंडित को अरे पंडित से पूछेंगे तब उद्घाटन करेंगे हाँ पलस्तर कराएंगे किचन बनेगा बाथरूम बनेगा जब कम्पलीट हो जाएगा तब पंडित से पूछेंगे पंडित से पूछेंगे कम्पलीट हो जाएगा हलो हाँ तो कम्पलीट हो जाएगा तो पंडित से पूछेंगे हाँ

हाँ हाँ तौ लेटरिन बाथरूम सब बनेगा किचेन किचेन भी बनेगा हाँ तो महीना खाड़ लग जाएगा हाँ तौव अरे कम्पलीट होगा तो टाइम तो लगेगा ही पलस्तर हाँ

हाँ हाँ तो कथा भागवत होगा हाँ रिश्तेदार को न्योता देंगे रखिए फिर नमस्ते